हम कहली जी अहाँ से लऽ गेल रहली हेडफोन खरीद कऽ हेडफोन खरीदके लेलाके बाद देखै छियै कभी एहिमे आवाज कमै छै कभी बढ़ै छै की दिक्कत छै आवाज कभी बढ़ि जाइ छै कान पर प्रभाव पैड़ि जाइ छै कभी कम हो जाइ छै कभी मतलब चार्जे नहि उठबैए आवाजमे कोनो दिक्कत हइ तऽ मतलब बताबू कि एहिमे की दिक्कत छै नहि छै हेडफोनमे हॅं देखै छियै कभी आवाज कटै हइ कभी बढ़ै हइ कभी कम हो जाइ हइ कभी साफे बन्द हो जाइ हइ तऽ मतलब एनामे थोड़ी काम चलतै यौ मतलब अहाँसे समान लऽ गेली अहाँके बादमे हेडफोन खराब हो जाइ हइ कभी आवाज कटे लागै हइ कभी बढ़ि जाइ हइ ऐं एना नहि करियौ मतलब समान जहाँ लेलियै हन तऽ अहाँ समान सही दियौ फेर एनामे कभी समान देखै छियै कभी दऽ दै छियै खराब कोइ पिछले बेर लऽ गेलियै तऽ ओहिमे वाइर कटल छल एना वाइर कटल छल एकबेर लऽ गेली पूरा चार्जर के वाइर कटल छल तऽ फेर दिक्कत छै एहिमे फेर जी आवाज कटल छै पूरा पूरा कटल हइ पूरा वाइर कटल छलै आवाज भी किलियर नहि छै ओहिमे हाँ जी जी जी आवाज कटल हइ पूरा